मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी एम पी इ बी जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम प्रोवाइड करती है ऐसे कार्यों के लिए और साथ में इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इन सब कार्यों में कन्स्ट्रक्शन के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है और पानी का माध्यम बहुत ज़्यादा यूज होता है पानी यूज होता है जो कि मोटर के माध्यम से यूज होता है और इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमेशा बहुत ज़्यादा आता है और बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी के अंदर बहुत ज़्यादा घाटा है जो कि राज्य सरकार भर नहीं सकती है सरकारें बदलने के बाद भी तो वह माफ ही किया जा सकता है इसका कारण उनके इम्प्लोइज हैं और साथ में बिजली उपयोग करने वाले उनके उपभोक्ता जो पेनेल्टी लगाने के बाद भी नहीं मानते हैं अगर कन्स्ट्रक्शन की बात करूँ तो कन्स्ट्रक्शन का मटेरियल कॉस्ट जबलपुर में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है अगर जो लैंड कॉस्ट है वह बहुत ज़्यादा है साथ में जो लेबर कॉस्ट हो वह कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट लाइक अगर छः लाख रुपये है तो लेबर कॉस्ट आपको ढाई लाख से तीन लाख रुपये पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड मार्केट में हमें बहुत जादा फूँक फूँक कर कदम रखना पड़ता है ताकि हमारा घाटा न हो